मैं एक बार कोचिन्ग गया था पढ़ने के लिए फिर जब मैं कोचिन्ग से घर आया तो घर पर मैंने खाना नहीं बनाया था इसकी वजह से मैंने स्विगी से खाना ऑर्डर किया स्विगी से खाना तीन घण्टे बाद आया मेरे पास खाना पैकेजिन्ग उतनी खास नहीं थी उसमें का जो खाना था वह भी पुराना ऐसा लग रहा था कि पिछले दिन का खाना उसको बस गर्म करके इन्होंने दे दिया है और सब्जी रोटी और सलाद वलाद एक में ही मिल गए थे पेमेन्ट उन्होंने मुझसे पूरा लिया उसमें जो चटनी थी उन्होंने भी एक्सपायरी दी थी इसकी वजह से स्विगी से मैं और खाना मँगाना ही बन्द कर दिया उसका खाना वह पैकेजिन्ग वह खाने का टेस्ट भी बहुत गन्दा था मैंने पनीर और पुलाव मँगाया था वह भी मतलब उसका टेस्ट ही बहुत गन्दा था अचार उसका अच्छा था लेकिन खाना बिल्कुल नहीं अच्छा था उसका स्विगी से फिर एक बार मैंने दूसरी बार जब मैंने मँगाया तो उसमें खाना तो अच्छा था लेकिन पैकेजिन्ग अच्छी नहीं थी उसमें का भी खाना चावल और सब्जी एक में ही मिल गया था सब ऐसा सना हुआ खाना भी ठण्डा हो गया था उन्होंने एक तो लेट डिलिवरी भी की इसकी वजह से स्विगी से खाना मँगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए